मोटरमे हम सबके सुविधा हइ पानिके दिक्कत नहि होइ छै हँ ओइ सबमे कोइ दिक्कत नहि हइ पानि सिचाइ हमरा अरके इलेक्ट्रियोवला मोटरसंँचलय हइ जे गरेने हइ तकरोसँ चलय हइ हँ पानिके हमरा अरके दिक्कत नहि होइ यऽ बुझलियै की दू दिन आगू पाछू जे होइ होइ पटेनाय लेकिन पटेनायमे हमरा सबके दिक्कत नहि होइ यऽ मक्कइ होइ छै गहुम होइ छै आलू होइ छै ओइके साथमे आरी कोनामे आदमी राजमो दऽ देलक धनियो दऽ देलक कुछो कुछो आरो दऽ देलक दऽ देलक इएह सब लेकिन विशेष कऽ धान मक्कइ आलू एकर उपज जादे हमरा इलाकामे होइ यऽ बुझलियै हँ आर पानि उनीके दिक्कत नहि होइ छै लेट सेट दू दिन चारि दिन एक दिन जे भेल भेल लेकिन पानिके दिक्कत नहि होइ छै पानिके सिचाइ ठीक छै हमरा अरके लेल हमरा अरके एकदम बढ़िआँ छै मोटरोसँ चलय हइ पम्पियो सेटसँ चलय हइ कोइ चीजके दिक्कत नहि छै सब ठीक छै कोइ दिक्कत नहि आओर आओर विशेष की कहू जेना जे चलय छै से बढ़ियेंसँ चलय छै कोनो दिक्कत नहि छै सिचाइयो बढ़िआँ छै उपजो ठीक छै कम बेसी जकरा जे होइ के रहय छै से भइए जाइ हए हँ तब हइ जे हमरो वएह सिचाइयेके लअ कऽ कहब पानियोके जोगार ठीक छै हँ आ इएह सब लअ कऽ चलि रहलय हँ हमरा अरके कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि सबसँ बढ़िआँ सिचाइमे अखनी सुविधा छै हमरा सबके पानि के हँ ओइ सबके लेल कोइ दिक्कत नहि छै मक्कइ गहुम आलू धान इएह सब होइ छै एखन सीजन जेना छै मक्कइके आलूके आओर फेर ई सब कटि कटिंग भऽ जेतय तऽ गहुमोके बारेमे एतय गहुमके बारेमे फेर धानके बारेमे एतय तै सबमे पानिके हमरा अरके खूब सुविधा छै ओइ सबके दिक्कत नहि छै इएह सब बात छै हँ पानिके सुविधा छै खूब सिचाइमे कोनो दिक्कत नहि छै जेना जे होइ छै से बढ़ियेंसँ होइ छै हँ हमरा अरके कोइ दिक्कत नहि छै आब आगे चलि कऽ जेना जे होइ होइ लेकिन एखन वर्तमानमे ठीक छियै हँ कोइ दिक्कत नहि छै बढ़िआँ छै मक्कइ धान गहुम आलू इएह सबके उपज होइ छै हमरा अइठम विशेष कऽ कोनो बात नहि छै